जय झूलेलाल इअं त ॾिसणु वञो त सॼे साल में क़ुदिरत जेतिरा बि मौसमु असांजे लाइ खलकिया आहिनि उन्हनि सभिनी मौसमनि जे पंहिंजो पंहिंजो असरु हूंदो आहे सभिनी जा पंहिंजा पंहिंजा फ़ाइदा बि आहिनि पर मां पंहिंजी ॻाल्हि करिया त मुंहिंजो सभिनी खां पसंदि वारो मौसमु जेको आहे उहो आहे बाहिरि जी मौसमु बसंत ऋतु छाकाणि त हीअं ऋतु हेतिरी त राहत बख़्श आहे चौधारी हवा में हिकु नई ताज़गी हिकु नओं अहिसासु ॾींदी आहे मन खे ख़ुशि कंदड़ु हवाऊं हलंदियूं आहिनि वण टिणनि में ग़ुल अचण शुरू कंदा आहिनि चौधारी प्रकृति में वातावरण एतिरो त सुंदर एतिरो वणंदड़ु थी वेंदो आहे जो हिन मौसमु जे जेतिरी असांजी तारीफ़ करियूं होतिरी घटि आहे इनकरे त मूंखे सभु खां वणंदड़ु मौसमु जेको आहे उहो आहे बहार जी यानि बसंत जी मौसमु